फूल तूल लगबय छियै तऽ ओकरामे ठण्डाके सँ ठण्डाके मौसममे ओकरामे पानि दै छियै ख खुरपी खुरपीसँ कोड़ि कारि कऽ खूब जमीन हलका बनाइ कऽ तकर बाद ओकरा से पौधा लगबय छियै साँझ सुबह पानि दिय पड़य छै पानि दै छियै ओ आम भेलय जेनाकी अभी आममे मञ्जर चलि गेलय मञ्जर चलि गेलय आममे तऽ ओकरा रखय खातिर ओकरा छिड़काव करऽ पड़य छै जड़िमे पानि दिय पड़य छै पौधा ओइसँ बढ़िआँ होइ छै फल बढ़िआँ होइ छै हँ तकर बाद जे गेलय जे कोनो मतलब फूल पौधा भेलय सभके इएहे ढङ्गसँ सेवा प्रदान करय पड़य छै आरो गति भी इएहे छिकय तनिक ओकर देखरेख करलहुँ साँझ भोर ओकरा तनि हिगलहुँ देखलहुँ जे हमर पौधा मुरझेलय कि सुखलय की जरूरी एकरामे छै खादके जरूरी छै कि पानिके जरूरी छै कि आर किछु दबाइके जरूरी छै उ सभ प्रयोग अपना प्रयोग कइलहुँ जहाँ तक जे बनल से कयलहुँ प्रयोग ओकर सेवा जेतना जानकारीमे हमरा आयल गेल समझमे दिमागमे घुसल बात ओइ ढङ्गसँ अपन पौधाके देखरेख कयलहुँ जाड़ाके समयमे गेनाके फूल गेना फूल होइ छै कमलके फूल होइ छै इएहे सभ होइ छै आरो दोसर फूल फाल होइ नहि छै अभी अभीके सीजनमे अढ़हुल अढ़हुल कभी फलय छै बहुत कमसँ पूजा प्रदानमे दिक्कत होइ छै आर विशेष बात एतनामे मूर्ख छियै हम एतने जानय छियै देहात